प्रोडक्ट दी पैकिंग बड़ी गै शैल ऐ ते प्रोडक्ट मिगी बड़ा अच्छा लग्गेआ ओह्दी में जि'यां उम्मीद कीती ओह्दे कोला बी प्रोडक्ट जेह्ड़ा ऐ बड़ा अच्छा निकलेआ ऐ